मतलब में कोई बी आर्ट मतलब करना चाह्न्नी आं अपने एरिया च जि'यां होई गेआ कोई बी अपनी

पंक्षी बगैरा होंदे ऐ ओह् जा'रदे होन उड्डा दे होन आसमाना पर मतलब ओह् करना चांह्दे होन साढ़े एरिया च लोग इद्धर एरिया दे लोग मतलब बनाना आंदी निं ऐ ओह्दी बजह कन्नै जेह्ड़ी मतलब कि प्राकृति बारे च गलाना होऐ अस कि'यां आर्ट करी सकने आं कि'यां नेईं शैल शैल मतलब चीजां होन मीं बी बड़ा शैल आंदा आर्ट बनाना मतलब प्हाड़ बनाई लैने पिच्छों दा सूरज निकला दा होऐ चढ़ा दा होऐ डुब्बा दा होऐ शैल इ'यां मतलब शैल लग्गै प्रकृति पूरी इ'यां नैह्रां बगादियां होन दरिया बगादे होन कां कूं होंदे चिड़ियां ओह् चैंह्ला दियां होन शैल इ'यां बोला दियां होन बूह्टे लग्गे दे होन फल लग्गे दे होन